کھیل کی بات کی جائے تو ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے حساب سے الگ الگ کھیل میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر میں علاقائی اعتبار سے کھیل کی بات تو ہمارے یہاں فٹ بال کبڈی اور بیڈمنٹن کھیل بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں ان کھیلوں کو بچانے کے لیے اور اسے وقت وقت پر یاد کرنے کے لیے کمپٹیشن کیا جاتی ہے جس سے اس کھیل میں لوگ حصہ لے کر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کھیل کو بچائے رکھے ہوئے ہیں